लॅपटॉपाची इनबिल्ड क्वॉलिटी बरी आसा आनी लॅपटॉपाचो किबोर्ड जो आसा तो स्मूथ चलता तशेंच बॅटरी आसा तेची चार्जींग बेगीन देवना आनी तो चार्ज करिनासतना पुराय दिसो चलता तशेंच मायक्रोफोन जो आसा तो बेगीन आवाज कॅप्चर करता म्हणजे क्लियर आसता ताचो आवाज आनी म्हणजे बरे तरेन आयकपाक येता तशेंच विडियो क्वॉलिटी सुद्दा बरी आसा म्हणजे जो कोण आतां विडियो एडिटींग किंवा गेमिंगे खातीर तो वापरपाक शकता सावंड सिस्टमूय बरो आसा आवाज बरे तरेन आयकपाक येता तशेंच ब्रायटनस सुद्दां दोळ्यांक दोळ्यांक त्रास करिनासतना आमी तेचेर पळोवपाक शकता विडियो बीन डिसप्लेय बरो आसा आनी चित्रां बीन बरे तरेन दिसता